भाउ तव्हां मूंखे सुठे नमूने सां पहुचायो आहे हिते मां सोचां पियो मूंखे कोई बराबरि हिते पहुचाईंदो की न न पहुचाईंदो तव्हां मूंखे हिते पहुचायुव जाम सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां मूंखा हाणे पैसा कीअं वठंदव मूं वटि त कैश कोन्हे त मां पियो चवां तव्हां जी पेय वठंदव पे टी एम वठंदव या मूंखा ओनलाइन पैसा वठो छा आहे मूं वटि रोक कोन्हनि या त यू पी आई वठो मूंखा भाइ मां तव्हां डाइरेक्ट अकाउंट में विझां हिते छा आहे मां कहिंखे सुञाणा कोन्ह त तव्हां कीअं वठंदव ॿुधायो मूंखे